भारत में स्वतंत्र आंदोलन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम देखते हैं कि आज एक भारत स्वतंत्र है तो उसके पीछे कई लोगों ने समय समय पर आंदोलन चलाया जिससे वह अंग्रेजों से पीछा छुड़ा सके या उनकी गुलामी से हट सके तो आंदोलन के कई अलग अलग चरण हुए समय समय पर जैसे अठारह सौ सत्तावन की क्रांति हुई उसमें चंद्रशेखर आजाद थे जो मुख्य भूमिका में थे और उसके बाद में जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जनरल डायर ने मासूमों पर बहुत सारी गोलियाँ चला दी थी और उस जलियांवाला बाग में बिल्कुल चारों तरफ लासे ही लासे बिखरी हुई थी तो ये भी एक तरह का आंदोलन था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई ऐसे लोग थे जो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भी वो उसमें आगे बढ़ते थे जैसे भगत सिंह थे तो उनको बहुत कम उम्र में फांसी दी गई थी तो इस तरह से कई ऐसे नेता भी है जो हर आंदोलन में भाग लेते रहे जैसे सुभाष चंद्र बोस है यह लाल बहादुर शास्त्री है यह सरदार वल्लभभाई पटेल जी है या नेहरू जी है या गांधी जी है जिनकी वजह से हम आज देखते हैं कि एक स्वतंत्र भारत की तस्वीर देख रहे हैं तो स्वतंत्र भारत मिलना बहुत आसान नहीं था यह कई आंदोलनों में हुआ है और इनमें कई नेताएं भी है ये नेता जो मैं आज भी याद है आज हम इनकी हर जयंती को भी हम इनको स्कूलों में बहुत बड़े उत्सव से मनाते हैं आजादी का दिवस मनाते हैं और हर एक जगह एक आजादी के लहर होती जैसे पंद्रह अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेज पूर्ण तरह से हमें वो छोड़कर चले गए थे इसमें भगत सिंह के साथ वो राजगुरु भी थे तो उन्होंने भी पूर्ण स्वराज्य माँग की थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य का ही अधिकार चाहिए तो इस तरह से आन्दोलन कई हिस्सों में बटा हुआ था जिनके बारे में मैंने आपको बताया और ये भी नेता थे गांधी जी नेहरु जी वल्लभभाई पटेल जी और भगत सिंह जी लाल बहादुर शास्त्री ये सभी आन्दोलन कारी क्रांतिकारी हुए इन्होंने भारत को एक आजाद तस्वीर दिलवाई है तो इनको हमें भूलना ही नहीं चाहिए